ہمارے یہاں عید بہت ہی اچھے سے منائی جاتی ہے عید سے ایک دن پہلے ہی گھر کی صاف صفائی کی جاتی ہے ہر ایک جگہ کی صفائی کی جاتی ہے کونے کونے کو اچھے سے سجایا جاتا ہے اور پڑوسیوں کو رشتے داروں کو بھی دعوت دیا جاتا ہے اتنے بلایا جاتا ہے اور دوستوں کو بھی بلاتے ہیں عید میں سویاں بنتی ہے اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں ہم لوگ کپڑے لیتے ہیں عید میں پہننے کے لیے نئے نئے چپل ہوئی چوڑیاں ہوئیں کپڑے ہوئیں نئے نئے سلواتے ہیں لیتے ہیں پہنتے ہیں عید میں سب عید کے دن آپس میں گلے ملتے ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں سب سب بہت ہی اچھے سے رہتے ہیں سارے گلے شکوے سب عید میں دور ہو جاتے ہیں سب ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں اور بہت ہی اچھے سے عید مناتے ہیں سب گلے ملتے ہیں گھومنے جاتے ہیں گھر پہ سویاں بنتی ہیں سویاں پیالے پیتے ہیں ہم لوگ پیالے بنتے ہیں اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں سب ساتھ میں بیٹھتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں بہت ہی اچھے سے عید مناتے ہیں